उदक उदक म्हटल्या आमच्या एक जिवनांतली एक अशी गजाल आसा की उदक हें प्रत्येक मनशाक म्हूण जनावराक त्या भायर झाडां पालांक सगळ्यांक हें उदक हें जायच उदक हें जर आमच्या आयुश्यान ना जाल्यार एक कितें जावन पडटलें तें मनशाक देखील खबर आसचें ना आतां आम् प्रत्येक मनशाच्या घरांत म्हणा आतां आय आयदनां घांसचीं आसता कपडे धुंवचे आसता हें सगळें काम करता आसताना बेश्टें उदक वाया घालप न्ही हें उदक कशें ताजो म्हत्वांत तें उदीक वापरप तें केन्ना खंय घालप आतां दर आतां एक घरांत अशें आसूंक जाय की आबा उदक आतां यूज केलें वापर केलें की तें बाबा एक झाडांक सोडपाचें एक ताका एक प्रोविजन आस आसपाक जाय ज्या तरेन परत परत झाडां आनी शिंप्पाचीं पडचीं ना ज्या तरेन झाडांक उदक मेळट्लें आनी तुमचें सगळें कामूय जावन पडटलें एका वाटेन दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां हें उदक जें आसा आतां प्रत्येक मनशान चिंतपाक जाय की आबा उदक फुडल्या आनी दर एक पन्नास वर्सान साठ वर्सान जर उदक ना जालें जर आमी सारकें ताजी उदक म्हटल्यार हें एक वस्तूत म्हटल्या गेल्या आता कित्याक उदक जर ना जाल्या मनशाचें प्रत्येक काम उरता तें कितेंय जायना डेली युजाक जें आमकां उदक जाय तें सुद्दां आमचे कडेन ना आतां पियेवपाक उदक जर मणी मनशान उदक पिवोंक ना जाल्यार मनीस डिहायड्रेट जावन पडटा म्हुण्टोकूच सदांत मनशान बाबा उदक कशें कितें यूज करप हें चिंतून करून ताचें प्रिजव करून सारकें ताजें टायम टू टायम सगळें उदक सारकें यूज करून ताजे फुडलो प्रश्न घेवन सरपाचें फुडें